गोंयान फक्त दोन डिस्ट्रीक्ट आसा उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय तशेंच महाराष्ट्रान छत्तीस डिस्ट्रीक आसा तातूंतल्यो पांच डिस्ट्रीक्ट अकोला अमरावती औरंगाबाद बीड आनी लातूर